हेलो के अच्छा हमरा ग्रामके अहाँ मतलब स्वास्थ केन्द्रके बारेमे पूछै लए चाहि रहल छी हँ तऽ ठीक छै सुनु हमरा गाँवमे एकटा हॉस्पिटल यऽ ठीक ने ओहिठुमाँ ओतेक जादा तर सबकिछुके सुविधा नहि यऽ लेकिन कम सम जेना कोनो बच्चाके कम सर्दी खाँसी बूखार या दस्त ऐहन तरहके कोनो बीमारी भऽ जाइत छै एहि सबके लिए ओतऽ ईलाज भेट जाइत छै लेकिन अगर एहिसँ जादा कोनो मतलब की कहैत छै जेना देखिऔ किनको नोरमल डिलेवरी होइत छनि किनको ऑपरेशन कऽ कऽ होइत छनि तऽ से सब ओतेक सुविधा नही यऽ हमरा गाँवमे सुइयो सब लैके लिए हँ सूइयो सब हँ नोरमलके यऽ लेकिन अथि बलाके नहि यऽ तऽ ओ सुइयो सब लैके लिए कोनो दोसरे जगह जाए पड़ैया आओर ईहो सुविधा नहि छै जे एतऽ सुइयो सब देल जाइत छै अगर कोनो अहाँके एहन मतलब दबाइयो चाही तऽ सेहो नहि भेटत किएकि ओहो लिख देत बाहरेसँ लाबैके लिए तऽ हमरा गाँवमे मतलब हॉस्पिटलमे ओतेक सुविधा नहि यऽ जतेक अहाँ मतलब हँ किछु किछुके सुविधा यऽ जेना सर्दी खाँसी बूखार एहि सबके छोटमोट दवा सब मिल जाएत लेकिन पैघ पैघ जेना कोनो बीमारी भऽ जाइत छै पेटमे पथरी भऽ जाइत छै किनको साँप काटि लै छै तऽ किछु भऽ जाइत छै तऽ ईसबके सुविधा नहि यऽ हमरा गाँवमे हँ हँ नहि ई सबके सुविधा नहि यऽ तऽ तैँ हम अहाँसँ आग्रह करैत छी

हमरा गाँवमे ई सबके बिल्कुले सुविधा नहि यऽ हँ से सबके सुविधा होयबाके चाही रोडो बहुत खराब यऽ जेनाकी किनको हालत आबि गेल छनि हँ किनको सीरियस हालत भऽ गेल छनि तऽ ओहिके लिए गाड़ी फिक्स करै पडैत छै आ ओ रोड एतेक खराब यऽ जे ओहि रोड पर केओ जाए लए नहि चाहैत रहैया जल्दी जे मतलब केओ गछैत नहि रहैया जल्दी की हँ हम जयबै करब तऽ सब नाकर नुकर करैत हँ तकरबाद कहैत यऽ जे हँ चलु जहन बूझैत छै जे आब नहि जिबै बला छै बहुत सीरियस हालत छै तहन ओ मतलब जाइया नहि तऽ जल्दी जाइ लेल नहि चाहैत रहैया एहिके वजहसँ हमरासबके हुनकर जिनकर तबीअत खराब होइत छै हुनका दरभङ्गा या बेनीपुर एतऽ सबमे लए जाए पड़ैया आ किनको किनको एहन रहैत छथि जे ओ तऽ बचिओ जाइत छथि आ किनको किनको एहन सीरियस हालत भए जाइत छनि जे नहि बचि सकैत छथि सहए समस्या यऽ हमरा गाँव कऽ हँ सहए हमरा गाँवके समस्या यऽ बहुत ई ई समस्याके दूर जल्दी करबाके छै नहि तऽ कतेकोके जान चलि जाइत छै एहिके वजहसँ ताहि दुआरे ई समस्याके जल्दी दूर करैत छी हम अहाँसँ आग्रह करैत छी जे अहाँ सबके आशीर्वादसँ सब पूरा ठीक भए जयतै ठीक छै तहन हम राखैत छी बादमे बात करब